ڈینگی بخار اور ملیریا جیسے مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات نہایت اہم ہے یہاں چند اہم طریقے دیے گئے ہیں جو عام طور پر استعمال کئے جاتے ہیں اسپرے گھروں دفاتر اور عوامی مقامات پر مچھروں مار دوائیوں کا اسپرے کیا جاتا ہے مچھر مار جلد پر لگانے کے لیے مختلف لوشن اور کریمز دستیاب ہیں جو مچھروں کو دور رکھتے ہیں پانی کے ذخائر کی صفائی کھلے پانی کے ذخائر کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے اور پانی کو جمع ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ مچھر وہاں انڈے دیتے ہیں پانی کی نکاسی پانی کے ذخائر کی نکاسی کی جاتی ہے اور پانی کے کھڑے ہونے کھڑے ہونے والے مقامات کو ختم کیا جاتا ہے ماحول کی صفائی کچرا اور بےترتیب پانی کے جگہوں کو صاف کیا جاتا ہے مچھردانی سونے کے دوران مچھردانی کا استعمال کیا جاتا ہے لمبے کپڑے باہر نکلتے وقت لمبے بازو والے کپڑے اور پینٹ پہننے کی کوشش کریں تاکہ جلد مچھروں کو کاٹنے سے بچایا جا سکے پودوں کا استعمال کچھ پودے جیسے نیم تلسی اور لیمن گراس مچھروں کو دور رکھتے ہیں انہیں گھروں کے آس پاس لگایا جا سکتا ہے قدرتی تیل کچھ قدرتی تیل جیسے یوکلیپٹس اور لیوڈرن کا تیل مچھروں کو دور رکھتا ہے عوامی آگاہی لوگوں کو مچھروں سے بچاؤ کے طریقوں کے طریقوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے حکومتی ادارے اور غیرسرکاری تنظیمیں اس حوالے سے پروگرام چلاتی ہے تعلیمی مہمات اسکولوں اور کمیونٹی سینٹرز میں تعلیمی مہمات کے ذریعے لوگوں کو مچھروں کی روک تھام کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے صحبتِ عامہ کی مہمات حکومت کی جانب سے مچھر مار مہمات اسپرے مہمات اور دیگر اقدامات کئے جاتے ہیں طبی سہولیات مریضوں کے لیے فوری علاج کی سہولیات فراہم کی جاتی ہے اور بیماریوں کی تشخیص کے لیے مناسب اقدامات کئے جاتے ہیں جلد کی حفاظت گھر سے باہر نکلتے وقت مچھر مار لوشن کا استعمال کریں رات کو باہر نکلنے سے گریز شام اور رات کے وقت زیادہ تک باہر رہنے سے گریز کریں ویکسین کچھ ممالک میں ڈینگی اور ملیریا کے خلاف ویکسین دستیاب ہے اگر آپ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں یہ ویکسین دستیاب ہے تو ان کا استعمال کریں ان طریقوں پر عمل کر کے ڈینگی بخار اور ملیریا جیسے مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے اہم بات یہ ہے کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنا روزمرہ کی زندگی میں شامل کیا جائے